विकसित दुनियापर अगर बा बात करै छी या विचार करै छी तऽ अभीके डेटमे हमरासिनीके इतना डेवलप छै इतना डेवलप छै कि कहयके बात नहि छै बात ई छै कि कि जैसेकि अभी हमराएनी पूरा वर्ल्डमे अमेरीकाके विकसित क्षेत्र मतलब की सभसँ आर्थिक ढङ्गसँ कहाँ ढङ्गसँ यो मजबूती छै लेकिन हमरोसिनी हमरोसिनी भारतके कम छै कि अभी देखए हाल हीमे यहीँ मतलब कि चन्द्रयान टू हमराएनी सॉफ्ट लेंडिंग नहि करए पयलकै लेकिन थर्ड जे चन्द्रयान जे भेजलो गेलो छै मोदीके द्वारा नरेन्द्र मोदीके द्वारा अभी देखहक तऽ कहाँसँ कहाँ तक छै पूरा वर्ल्डमे चर्चा छै पूरा वर्ल्डमे जहाँ हमराअनी एक टाइम छलै कि साइकिलपर चढ़ल तक नहि मिलै रहै साइकिल हमराअनी मतलब कोसो कोसो दूर पैदल चलै रहै आगेके देखहक तऽ दू डेग जाना छै तऽ साला मोटरसाइकिल निकालै छै खेते जाना छै तऽ मोटरेसाइकिलसँ तखन आब एक किलोमीटर हमराएनी डेढ़ किलोमीटर खेत जे रहलै तऽ पैदले जाइ छलै मोटरसाइकिल र सुविधा छै आओर इसतरह कैसे नहि विकसित छै बहुत आगे छै आओर हमराएनी अथी हमरा भारतमे देखहक तऽ कि यहाँ एक टाइम छलै कि हमरा उन्नेस सए सैंतालिसमे देश आजाद होलै जम्मू कश्मीरके क्षेत्रमे हमरा हर हमेशा चाइना चाइनावलासँ हमराएनी डरलओ रहै छलियै लेकिन देखहक तऽ अभीके डेटमे देखहक तऽ एतना हमराएनी सरकार एतना डेवलप करको छै हथियारके मामलामे सरकार सैनिकके देलको छै कि अभी चाइना रहै या पकिस्तान रहै सभ हमराअनीसँ मतलब कि अथी रहै छै भयभीत रहै छै कि अभी ओ अभी भारत ओ देश नहि छै पुरनका जमानावला कि जब मन तब साला अटैक करियैक चीन अपनो कनिटा पी ओ के अपनो पकिस्तान अपनो क्षेत्रमे पी ओ के आज नहि काल्हि हमराअनी भारत सरकार कहियो ने कहियो खाली करवेबे करबै अइसन बात थोड़बे छै एतना हमराअनीके डेवलप करलो छियै कैसे बचतै आ चन्द्रमापर अथि उतरि गेलै इसरो ऐसे बसतै बहुत प्रकार र हमराअनी डेवलप करलो छियै आ हमराअनी भारत हमरा आगे जायवला समयमे हमराअनी लागै छै दुनियापर एक नम्बर कहीँ ने बनि जाय हुवे भी पड़ै छै जिसतरह अभी रफ़्तार छै एक नम्बर भी पहुँचय पड़ै छै